दे बै गथ'फोरा जे दानिया जे गेलेया होननानै बुंदों बे सिगांआव जों बहुद गेलेयोमोन जों गथ'फ्रा सोब गेलेग्रामोन गेलेनो लुबैयोमोन बल फुटबल गेलेग्रामोन जोङो दा बेयाव दानि गथ'फ्रा जे एकदोम गेलेनो सानला दानिया खालि मबाइलजों बांसिन नायनानैसो थुलुंगा लानो नागिरो खिन्थु दानि गथ'फ्रा बिदि थुलुंगा लानायावनो फरायनायनिथिं बेलायावहा इसे गावखौनो दुरबल साननानै लानाय जायो आरो गावनो मोजां आवगायलांनो हाया फरायनायफ्रावबो बेबायदि दा बिदिनो जों गेलेनाया थाथारनांगौ अब्ला जोंनि फुटबल गेलेनाय बेफोरबायदिया थाफानांगौ अब्ला गावखौनो गोग्गो मोजांहै जों गेलेनानै मोजां गेलेग्रा जानो नाजानांगौ बेबायदि हाखौ बिदिनो गथ'फोरा बिदिनो बेखौ गेलेयालासिनो बे मबाइलजों गेलेबाय थानायखौ बयबो मोजां मोना गथ'फ्रा बिथिं फरायनाय बेलायावहा उनफिननाय नुनाय मोनो बेनिखायनो हागौमानि बे गथ'फ्रा बे मबाइल नायनायनिफ्राय इसे गोजानाव थानांगौ इसे अब्ला जों फरायनायावहाय आवगायलांनो हायो जेरै बे मबाइल गेलेनायनिफ्राय जों उनफिनना थायोब्ला जों फरायनायाव आवगायलांनो हायो सिक्खा दिग्खायावबो आवगायलांनो हागोन गासैयावबो खेला धुलायावबो आवगायलांनो हागोन सोब माने आबादारि मावनाय हग जि हग जिखुनु मावनायफ्राव आवगायलांनो हागोन सिक्खानि जुनैनो बेबायदि जों सिक्खाखौ लानो नांगौ मोजांहै फरायनांगौ बिदि जेसेबांनो मोजाङै फरायलांगोन जेसेबांनो जों गासैबो मावनायाव आवगायलांनो हागोन बिदि